دیکھیے پیٹرول کی بڑھتی ہوئی جو قیمت ہے اس نے ہمیں بائک چلانے کو متأثر نہیں کیا بلکہ بائک تو اب ایک ضرورت بن گئی ہے ہر ایک انسان کی کیونکہ بہت آسان سا سفر بہت لمبا سفر بہت آسان ہو جاتا ہے بائک سے ہم کہیں بھی آسانی سے چلے جاتے ہیں کسی بھی کی کام سے جانا ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ ہم نہیں کرایہ نہیں کرتے بائک سے بہت سواری اتنی ہی کرنی پڑتی اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے اور بائک سے ہم بہت کم سمے میں بہت جلدی اپنا کام نمٹا لیتے ہیں اس وجہ سے بائک سے ہم متأثر ہوتے ہیں اور ایندھن کا نقصان تو دیکھیے ہوا ہے پیٹرول سے کیونکہ جب سے پیٹرول آیا ہے تو اس نے ایندھن کو جو ہے بہت نقصان پہنچایا ہے بہت کم استعمال ہوتا ہے ایندھن لیکن پیٹرول کی چاہے کتنی بھی قیمت کیوں نہ بڑھ جائے جب انسان کی کمائی زیادہ ہونے لگتی ہے تو اس وجہ سے جو ہے پیٹرول بائک ضرورت بن گئی ہے تو پیٹرول خریدے گا ہی چاہے وہ قیمت کتنی ہی کیوں نہ بڑھ جائے